हैल्लो नमस्कार सर केह् हाल चाल बस ठीक हां जी दस्सो हां जी हां जी हां जी हां जी जो वी हां हां हां

अच्छा ते है केह् गल्ल ऐ तुसें पर इ'य्यां केह् सेही होंदा

हां तां सारें हा पैह्ले तुस अपने आप गी बिल्कुल शांत रक्खो ए बाकि टैंशन बड़ी इ'य्यां टैंशन होंदी लाइफ च पर इ'य्यां नी ओह् करो टैंशन जेह्की स्ट्रैस थोह्ड़ा घट लै रो दमाके उप्पर की कि दमाके उप्पर जिन्ना तुस ज्यादा बोझ लैगे ना उ'न्ना ज्यादा बोझ और बनना ओह्दी वजह कन्नै सारा सिस्टम होंदा तुस जिन्ना घट होई सकदा उ'न्ना घट दिमाग अपना उ'न्ना घट लाओ हर चीजें सगोआं इ'य्यां मन लाइयै कम्म करना एह् नी के मेरा मन नी लगदा मन लाना लेकिन इ'य्यां बिल्कुल शांत स्वभाव रक्खना कुसे कन्नै उच्ची भारी गल्ल नी करनी कुसे उच्ची भारी जित्थै उऐ कोई गल्ल होऐ कि जित्थै दमाग बंदे दा खराब होंदा होऐ उत्थै जाना नी बाकी तुस थोह्ड़े दिन दिक्खो अपने अपने आप च आप्पू दमाके च जेह्की थोह्ड़ी टैंशन घट्ट लैओ टैंशन ही सारें हां पैह्ले टैंशन ही थोह्ड़ा घटाओ तुस टैंशन जिन्नी वी टैंशन ऐ टैंशने जेह्का कम्म होना जिंदगी च ओह् होना ही होना ते टैंशन लेइयै किश नी घटना ते किश नी बधना उल्टी टैंशन बधी सकदी टैंशन लेइयै दिमाके फर्क होई सकदा तुस टैंशन गी बिल्कुल घटाओ बाकी थोह्ड़े दिन दिक्खी लाओ अगर नेईं फिर वी टैंशन फ्री रो तुस फिर बी तुसें कोई ओह् नी पौंदा ते फ्ही मैं चलो नैक्सट तुसें दस्सना ठीक ऐ हां ठीक ऐ तुस जिल्लै मर्जी काल करी सकने कोई गल्ल नी ठीक ऐ